मूंखे डांस करण जो इलाही शौक़ु हुओ बचपन खां वठी मां डांस जी प्रतियोगिता में भाग वठां थी मूंखे शौक़ जे करे मुंहिंजे माउ पीउ मूंखे हिन डांस जे फील्ड में अॻिते वधायो मां नंढपिण में डांस कय जी प्रतियोगिता में भाग खयां आहिनि हुते डांस करे मां इलाही इनाम जीता आहिनि जेका मूंखे अॼु ताईं यादि आहिनि और हू डांस जो जेको लम्हो हुओ करण जो और मां जेका माण्हुनि मुंहिंजी तारीफ़ु कई हू डांस ॾिसी करे हुन में उहो अनुभव मां अॼु ताईं न विसारे सघंदी आहियां उहो अनुभव अॼु मां पंहिंजे ॿारनि सां खे ॿुधाईंदी आहियां और हुन खे ॿुधाईंदे मूंखे ॾाढो गर्व और ख़ुशी महिसूसु थींदी आहे